चित्र बनाने का मन तो बहुत करता है जैसे पक्षी हुए उड़ती हुई चिड़ियाँ हुई बहुत अच्छा लगता है चित्र बनाना पर हम बना नहीं पाती क्या करे हमें बनाना ही नहीं आता चित्र का रही बात दैनिक दैनिक काम तो डेली का काम भी रोज़ ही इंसान घर में खाना बनाता है खाना बनाना पड़ता है घर है बर्तन हैं उसमें बच्चे हैं बच्चे बच्चों का टिफिन है डेली बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उसके लिए टिफिन बनाना पड़ता है जिसमें हम सारा दिन तो वो दैनिक दिनचर्या में ही निकल जाता हैं उस बच्चों को देखते देखते सारा दिन निकल जाता हैं बच्चे ही हैं सम्हालना पड़ता है वो दैनिक दिनचर्या को चित्र बनाने में हमें अच्छा लगता है चित्र जैसे उड़ते हुए पक्षी का बनाना पर हम बनाने ही नहीं आता तो हम कैसे बनाएं उड़ते हुए पक्षी का चित्र कला कैसे करें वो हमें आता ही नहीं कला करना हमें बनाने ही नहीं आता है चित्र पक्षी उड़ते हुए पक्षी को देखते हमें अच्छा लगता है उसका चित्र बनाना अच्छा लगता है पर हम कैसे बनाएं हमें बनाना नहीं आता है तो आप चित्र को कुछ चित्र देखकर पहले पेन्सिल अगर लेने बनाना चाहें तो पेन्सिल से ही ते हैं पेन्सिल लेकर उसे हम चाहें तो बना सकते हैं कलर चित्र बनाने के लिए हमें कलर चाहिए पेन्सिल चाहिए रबर चाहिए जिससे हम चित्र बना सकें चाहे देख के चाहे चित्र बनाने के लिए उसी उड़ती हुई चिड़ियाँ का चित्र बनाना हो या किसी प पक्षी या पशु किसी का भी चित्र बनाता हूँ बना सकते हैं हम लेकिन हमें चित्र बनाना नहीं आता क्या करें मेरा मन नहीं लगता चित्र बनाने में चित्र बनाने का मन तो बहुत करता है पर हमें है बना नहीं करता चित्र बनाने में क्योंकि हम बना ही नहीं पाते हैं चित्र तो कुआँ का भी नहीं बनता है चित्र बनाने में ही घर पे भी दैनिक दिनचर्या में सारी टाइम निकल जाते हैं जैसे सुबह में नाश्ता बनाना भोजन बनाना सब बर्तन धोना कपड़े कचाने में ये सब भी काम दिनचर्या है दैनिक दिनचर्या में आ जाते हैं सारे कार्य सम्हालने पड़ती हैंं इस तरह